ہمیں وہ چیز خوش کرتی ہے جب میرے ذمے کوئی کام ہوتا ہے اور میں اس کو بحسن خوبی بہت اچھے سے انجام دیتا ہوں تو مجھے بہت خوشی حاصل ہوتی ہے یا پھر میرے بڑوں کی جانب سے میرے آفس کی طرف سے جو ٹاسک جو کام مجھے جو ذمے داری دی جاتی ہے اور میں اس کو کر لیتا ہوں اس کام کو اور اس میں مجھے کامیابی اگر حاصل ہوتی ہے تو مجھے یہ چیز بہت خوش کرتی ہے مجھے اس سے بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے اسی طرح قدرت کے حسین مناظر ہیں جیسے کہ پہاڑ ہیں دریا ہیں سمندر ہیں ہرے بھرے جنگلات ہیں کھیتوں کی سیر ہے اور اسی طرح قدرت کے جتنے حسین مناظر ہیں قدرت کے شاہکار ہیں ان تمام چیزوں کو دیکھ کر آبشار ہے جھرنے ہیں ندی ہیں ان تمام حسین مناظر کو دیکھ کر ہمیں فطری طور پر اور قلبی طور پر بہت خوشی حاصل ہوتی ہے